हांव संगणक शिक्षिका

कॉमर्सांत म्हजी पदवी केली तर उपरांत हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें कंप्युटर एडुकेशनांत म्हाका कंप्युटराची खूब आवड आशिल्ली मागीर म्हजें एजुकेशन कंम्प्लीट जाता तशेंच म्हाका कंप्युटर टिचर म्हणून स्कुलान जॉब मेळयलो हांव कंप्युटर शिकोवपाक लागली तेन्ना कंप्युटरा भितर थियोरी आसतालें जें क्लासींत भुरग्यांक एक्सप्लेन करप आनी प्रॅक्टिकल हें कंप्युटर लॅबांत जातालें तर हे ल्हान ल्हान भुरगीं खूब विशय आसताले तांकां आनी सगळ्यांत विशयाक बरीशीं खूब खूब आनसर्स आसतालीं जेन्ना तांकां कंप्युटर पिरियड आसतालो एका विकांत एक डे आसतालो तेन्ना ही भुरगीं खूब खोशी जातालीं जें कितें हांव तांकां एक्सप्लेन करतालें तें बरें समजून घेतालीं आनी मागीर तशेंच येवन ते कंप्युटर लॅबांत करतालीं तर अशेंच हें स्टार्टींग पिरियड जालो कंप्युटर लॅब म्हणटल्यार टॅक्नोलोजी हातूंत खुबशे बदलाव येयतूच रावतात जें कितें आमी सुरवातेक शिकयताले तें मदल्या काळांत बरेंच शे बदलले तांकां मायक्रोसॉप्ट ऑफीस येयलें मागीर तांकां थोड्या दिसांनी इंटरनेट आयलें आनी आतां जें चालू आसा तें तांकां रोबोटिक्स चालू आसा रोबोटिक्सा भितर अशें जाला की भुरग्यांक कितेंच क्लासींत बरोवन दिवपाचें ना जें कितें तांकां एक्सप्लेन करप तें लॅबानूच तातूंत तांकां पांचवें जो फिफ्थ स्टॅण्डर्ड आसा तांकां आसा जी कॉम्प्रेस जी कॉम्प्रेसा भितर खुबशे एक्टिविटीज आसात ज्यो एक्टिविटीज आमी फर्स्ट त्या भुरग्यांक एक्स्प्लेन करतात आनी मागीर ते पद्दतीन भुरगीं तीं तशीं करता आपणाचे क्रियेटिवीटीन तीं ते एक्टिविटी कंम्पलीट करतात त्या नंतर तांकां पेंटा आसात पेंटा म्हणटल्यार पेंटींग तर आमी तांकां पेंटींगांतलीं सगळीं टुल्स एक्सप्लेन करतात आनी बऱ्या भशेन हीं भुरगीं पेंटींग करता मागीर मीड ऑफ द एकाडेमीक यियर म्हणटात तशें आमी तांची कॉम्पिटीशन हें करता घेता आनी खूब बरो रिस्पोंस आसता भुरग्यांचो एक टॉपीक दिवप भुरगीं ती प्रिपेर करून येतात आनी ती आमी कंप्युटराचेर तांचे कॉम्पिटीशन घेतात मागीर जजीजसांक आपोवन जजीस ते जज करता आनी ताचे वयल्यान तांकां आमी प्रायजीस दितात तशेंच सिक्स्थ टील एड्थ स्टॅण्डर्ड म्हणटात तशें तांकां स्क्रॅच आसा मागीर सिक्स्थ स्टॅण्डर्डाक स्क्रॅच आसा सेवेंथ स्टॅण्डर्डाक कोजो आसा आनी एड्थाक आतां नवीन सिलेबस येतलो ताची ट्रेनींग फर्स्ट आमकां जातली आनी मागीर आमी ती भुरग्यांक शिकयतले तर हें नवीन जें रोबोटिक्स आयलां तें भुरगीं खूब आवडीन करतात स्क्रॅचा भितर बरे ल्हान ल्हानशे प्रोग्राम्स करप आनी जो स्प्रायड आसता कॅरेक्टर आसता ताका कंमाड दिवप आनी तो मागीर स्टेजीर पर्फोर्म करता तर हें भुरग्यांक खूब आवडटा ताचे वयल्यान भुरगीं ल्हान ल्हानशीं आपणाच्यो गोश्टी ओन स्टोरी क्रियेट करतात मागीर स्वाताचे गेम्स क्रियेट करतात आनी बेज्ड ऑन डॅट म्हणटात तशें आमी तांची मागीर कॉम्पिटीशन घेतात आनी तांकां इवालुएटी करता मार्क्स दिता पॉयंट्स दिता आमी तांकां मागीर जी ग्रेडींग सिस्टम आशिल्ली तांकां मार्क्स दिवन हें खंय तरी हें जावन बंद जावन आतां तांकां रुबरीक्स आयिल्ले आसात म्हणजें तांकां प्रोग्राम केलो जाल्यार रोखडेंच तांकां पॉयंट्स दिवप आनी ऑन डेट बेज्ड तांकां फायनल ग्रेड दिवप मागीर णवी आनी धावी हांचोय पोर्शन आतां चेंज जावपाचो आसा रिवायज्ड जावन येवपाचो आसा तांकां आर्टिफिशल इंटेलिजंस येतलें सो तें अजून येवंक ना आसा तर असो हो म्हजो पेशा आसा आनी तो शिकयतासतना म्हाका तो भुरग्यांक खूब खूब तो शिकोवपाक आवडटा